हाँ मुझे ऊँचाई से डर लगता है एक बार गए थे एक बार गए एक ब इस्कूल में पढ़ते थे इस्कूल में पढ़ते पढ़ते थे फील्ड था फील्ड था उसमें बच्चों के साथ खेलते खेलते पेड़ पर चढ़ गए पेड़ पर से नीचे गिर गए पेड़ पर से नीचे गिर गए और उसके बाद उसके बाद नीचे गिर गए पेड़ पर से फिर पेड़ पे से नीचे गए बहुत सारे चोट लग गई हाथ पर पैर पर सर पर ओ चोट लग गया इसलिए मेरे को ऊँचाई से डर लगता है एक बार हम लोग फॅमिली एक बार हम लोग फॅमिली के साथ प्लैन बनाए कि हम कि हम जाएँ वैष्णो देवी दर्शन करने वैष्णो देवी दर्शन करने तो हम लोग गाजीपुर से ट्रेन रख ट्रेन रखे तो फिर जम्मू कश्मीर गए जम्मू कश्मीर पर गए तो हम वैष्णो देवी के दर्शन करने गए चाहे दो दिन लग गया हमा हम लोग को सीढ़ियाँ सीढ़ीयों पर चढ़ते हुए सीढ़ीयों पर चढ़ते हुए फिर ऊपर से जाकर हम नीचे देखें तो बहोल ऊँचाई देख ऊँचाई से देख कर नीचे देखे तो बहुत डर लग रहा था इसलिए मेरे को ऊँचाई से बहुत डर लगता है जैसे में हमें डर लगता है पर हम अपने गाँव में हैं और ओलहा के पाती खेलते खेल रहे थे खेल रहे थे उसके बाद हम खेलते खेलते हम लोग छूका छुपान होता था तो हम ऊपर चढ़ गए ऊपर ऊपर चढ़ गए फिर ऊपर से ऊपर चढ़ गए त नीचे देखे तो हमें बहुत डर लग रहा था और डर लग रहा था बहुत सारे बच्चे नीचे से चिल्ला रहे थे नीचे उतरो नीचे उत नीचे उतरो नीचे उतरो उतरो पर हम बोले कि नहीं हमें नहीं उतरना है नीचे नहीं उतरना है नीचे तो वो बोले कि उतर जाओ नीचे त हम बोले नहीं हमें डर लग रहा है हम कैसे उतरे नीचे उसके बाद

फिर उसके बाद हमको बहुत डर लगने लगा फिर उत फिर उत कैसे कैसे करके मेरे पापा आए तो हमें नीचे उतारे इसलिए ऊँचाई से डर लगता है एक डर लगता है फी एक बार मैं अपने फिर एक बार मैं अपने नानी यहाँ गई थी नानी यहाँ गई थी फील्ड में नानी हमारे नानी गाँव एक फील्ड है बहुत बड़ा फील्ड है वहाँ पर हम लोग खेलने गए थे बहुत सारा बैडमिंटल खेलने गए थे तो हमने देखा बहुत सारे आम पर फले थे तो हम वो लालच आ गया इसलिए मैं छत पर चढ़ गई अरे पेड़ पर चढ़ गई पेड़ पर चढ़ गई पेड़ पर से सोचे कि पेड़ पर तो चढ़ने के लिए चढ़ ही गई पर सोचे कि नीचे उतरें त पेड़ पर से नीचे नीचे उतर ही नहीं पा रहे थे बहुत सारे आम बहुत सारे आम थे आम तो खाने के लिए तो खाए लिए नीचे उतरना था तो दे नहीं पा रहे थे तो अपने फ़्रेंड लोग को भी आम दिए खिलाए पिलाए उसको पूछ कर पर उसके उप ऊपर से हम उतर ही नहीं रहे थे तो बाद में हुआ कि उतर जाओ सब बोले कि उतर जाओ उतर जाओ तो उतर नहीं रहे थे तो फ़िर कैसे कैसे करके मेरे भाई आया तो हमें नीचे उतारा इतना देर मुझे हवा से भी डर लगता है हवा से भी डर लगता है एक बार हम छत पर चढ़ गए थे छत पर गए थे तो बहुत सारे आंधी तूफान आने लगी तो कभी डर नहीं लगता है कि इ कि मैं नीचे गिर जाऊँगी तो नीचे गिर जाऊँगी तो हवा से मुझे हवा से भी डर लगता है और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे पेड़ पौधे वो चढ़ने से ऊँचाई से मुझे डर लगता है और और एक बार हम अपने गाँव गए थे गाँव गए थे तो पेड़ों पर पेड़ों पेड़ पौधे थे बहुत सारे पेड़ पौधे थे उसके ऊपर भी चढ़ गए थे तो हमको मेरा मेरा पैर में चोट लग गई थी तो हम पैर में चोट लग गई थी हम कितने दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे तो लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि ऊंच ऊँचाई से कभी डरना नहीं चाहिए तो अब मैं बोली कि नहीं मुझे डर लगता है तो मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा मुझे बोले कि ऊँचाईया से कभी डरना नहीं चाहिए बेटा तो मैं बोली कि नहीं मुझे डर लगता है तो पापा मुझे सिखाएँ कि एक बार पापा मेरे पेड़ पर चढ़ा दिए मुझे और कहें कि नीचे उतरो अब अपने से तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं उतरना है तो पापा बोले उतर जाओ तो मैं बोली नहीं उतरना है तो पापा बोले कि हिम्मत करो नीचे उतर जाओ तो मैं नीचे उतर गई फिर फिर मुझे बहुत डर लगता है तो कैसे कैसे करके मैं उतरी तो पापा बोले कि देखो ऊँचाई से डर लगा तो हम बोले कि हाँ अभी भी डर लग रहा है तो पापा बोले कि फिर चढ़ो इसमें ऊपर चढ़ो ऊपर कैसे डर लगेगा तो फिर मैं ऊपर चढ़ी पापा चढ़ाए अपने अपने से तो मैं ओ चढ़ी तो फिर बोले पापा कि अपने से नीचे उतरो तो फिर बोली कि नहीं मैं नहीं उतरूँगी मुझे डर लग रहा है तो पापा बोले कि नहीं उतरो हिम्मत करो उतरो ऊपर से त फिर मैं हिम्मत करके ऊपर से उतरी उतरी तो फिर पापा बोले कि अब डर लग रहा है तो मैं बोली कि नहीं ऊँचाई से तो डर नहीं लग रहा है पर कभी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है उस पर चढ़ जाऊँ तो डर लगेगा ही तो फिर पापा मुझे अपने से ले कर गए दिल्ली दिल्ली गए तो दिल्ली गए तो बौस एक एक सर थे उनके बिल्डिंग पे लेकर के गए हमको वहाँ पर गए तो उ वहाँ पे वो छत पे लेकर के गए तो ऊपर से नीचे वो देखाए बोले कि डर लग रहा है बेटा हम बोले कि नहीं नहीं डर लग रहा है डर ख़त्म हो गया मेरा इसके बाद तो